पायतकाक भोंवडी करचें खातीर तुमच्या वाठारांत धामीक सांकुतीक मत्व आशिल्ली सुवात खंयची तुमी कितले फावट थंय वतात त्या जाग्याचे खाशेलेपण कितें आनी कसलें तरेचे पर परपरार थंय मनातात